इस क्षेत्र का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं